हलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल हा हा हा हा चओ हुक़ुम कयो मां इन लाइ मां माफ़ी इन लाइ मां माफ़ी तलबदारु ज़रूरु आहियां माफ़ीअ जो तलबदारु आहियां न न तव्हां खे एक्चुली छा आहे न ॻाल्हि छा थी हितां असांजे सर्वर में कुझु प्रॉब्लम करी रहियो आहे अञा बि हा हा अॼुकल्ह सॼो हीअ त कंप्यूटर बेस्ड आहे न इन्हीअ खां सवाइ त कम थिए न थो उन्हीअ सर्वर जेको आहे ॿिनि जे लाइ सॼो असांजो सिस्टम स्लो थी वियो आहे तमामु आहिस्ते थो हले त हिकु केस करण में काफ़ी टाईम लॻे थो त तव्हां जो थी वेंदो तव्हां चिंता न कयो हिन महीने जे आख़िरि ताईं तव्हां वटि मिली वेंदा बसि हा बिल्कुलु आहे हाणे एक्स्टेशनल त छा ॿुधायां जॾहिं खां इहो सर्वर जो प्रॉब्लम आयो आहे न त सॼो ॾींहुं इहो हले पियो थो सभिनी जूं शिकायतूं अचनि थियूं त असांजी बि मजबूरी थी थी वञे न

त उहो नेटवर्क जी प्रॉब्लम थिए थी न त अॼुकल्ह त सॼो मेन्यूअल त थिए ई नथो न कमु सॼो कंप्यूटर ते आहे त उन्हीअ जे करे परेशानियूं अचनि थियूं ऐं जल्दी थी वेंदो तयारु थी वेंदो तव्हां जो कमु हा न सीरियल नंबर त सीरियल नंबर नाहे सीरियल नंबर नाहे कि उहो डिपेंड थो करे न जे करे कंहिं कंहिंजो केस खंयो त उहो थी थो वञे त थी थो वञे हा त पोइ हिक ई त न वेहंदासीं थी वेंदो तव्हां जो कमु ज़रूरु थी वेंदो थी वेंदो तव्हां जो कोइ न ऐं तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधाए छॾियो मां स्टाफ खे हिदायत कंदुसि त तव्हां जो कमु जल्दी करे वठंदा प्रताप हा ठीकु आहे प्रताप साईं तव्हां जो कमु जल्दी कराए वठंदुसि जेतिरो जल्दी थी सघंदो कमु थी वेंदो थैंक यू थैंक यू बसि ॾाढी महिरबानी छा अरे यार हीअ त असांजो कमु आहे न असां त सेवा करणु आया आहियूं ठीकु आहे ठीकु आहे थैंक यू थैंक यू जय झूलेलाल